टे अक्टूंबर उणिवीह सौ नवे पंज मई ॿ हज़ार नव वीह फरवरी ॿ हज़ार यारहं टेवीह जून उणिवीह सौ पंज ॿ जुलाई ॿ हज़ार चोवीह